पौधा बहुत अछि जेनाकि फूलसबके पौधा ठण्डमे ओकरा अगर देखभाल नहि करबै तऽ एतेक ठण्ड पाला खसै छै जे ओ हेँ पत्तो हेँ ओकर हेँ रौदसँ कि कहब जे अथी भऽ जाइए गुलाबके पौधाके हुँ ओ जाड़के पाला खसलासँ ओ लगै छै मुरझा जाइ छै कलीसब लगै छै एकदम कठुरि जाइ छै तेँ ओकरा सुन्दरसँ चिक्कैन माटि आनिकऽ ओकरा फोड़िकऽ आओर ओकरा जड़िमे दऽ कऽ ओकरा पानिसँ सिचै सिँचाइकऽ आओर ओकरा फेर जखन ओ तरखाइए तऽ ओकरा हेँ जड़िके कोड़िकऽ ओकरा फेर हेँ कनि कनि नया नया माटि फेर आनिकऽ ओकरा देलहुँ ताहिसँ ओ पौधा थोड़े विकसित करैत अछि किएक तऽ अगर ओ नया माटि नहि देबै तऽ ओ तुरन्त सुखा जेतै आओर ठण्ड पड़लासँ हेँ ओ सिकुड़ि जाइ छै गुलाबके फूल गेन्दाके फूल हेँ अड़हुलसब ईसब हेँ जाड़मे कम फुलाइ छै जेहो फूल फुलाइ छै ओहोसब हुँ सिकुड़ले रहै छै हमेशा तेँ पूजो कालमे हेँ कोन तोड़ब कोन नहि तोड़ब ई बड़ी कठिन भऽ जाइ छै किएक तऽ खिलल पहिलहिए जे गरमीमे रहै छै वएह खिलल रहै छै गेन्दाके फूल आओर गुलदौड़ीके फूल आओर हेँ ठण्डमे ओ सिकुड़ि जाइ छै सिकुड़लाके बाद बड़ी कठिन भऽ जाइ छै तेँ ठण्ड समयमे ओकरासबके खूबके जड़िके कोड़िकऽ ओहिमे नया नया माटि देलहुँ आओर माटि देलाके बाद ओ किछु नहि किछु फूल दैते रहल आओर किछु नहि किछु फूल देलासँ तखन पूजा पाठसब करैमे नीक लगैए नहि तऽ फूलो भेटनाइ बड़ा कठिन छै ठण्डामे कतहु नहि फूल भे भेटै छै बेलपत्रोसब हेँ ओसब तेहन हेँ पाला पड़लासँ हेँ सब हेँ लगै छै ओकर पात जे देखैमे हेँ ओ विकृत लगै छै तेँ ओकर हेँ विकृत ओकर जे अथी रहै छै बेलपत्रके पात हेँ ओ हेँ आओर ओहिमे बहुत काँटो होइ छै काँट हेँ नीक चीज रहै छै कोनो चीज तऽ खराबो चीज ओहीमे नहि रहै छै जाहिमे हेँ फूलो छै गुलाबके तऽ ओहिमे काँटो छै तेँ हेँ ओकरा सुरक्षित रखैके लेल सुन्दरसँ ओकरा पानि दिऔ ओकरा सबचीज अथी देलहुँ हुँ तकर बाद जे छै से दोसरोके कहलहुँ जे नहि एहि तरहसँ लगेबै तऽ अहाँके गास गाछ विकसित करत आओर विकसित कएलासँ कि हैत तऽ अहाँके ओ दोसरोके अहाँ जे ओहिमेसँ ठाड़ि काटिकऽ देबै तऽ ओ लगेतै तऽ अहाँके नाम हैत तेँ अहाँके हेँ नाम करैके लेल किछु करऽ पड़ै छै अहाँ किछु त्यागो तऽ करू दोसरोठाम लगाबिओ आओर दोसरोके लगा दिऔ अपनो लगाउ दोसरोके लगा दिऔ दोसरोके दिऔ लगबैके लेल हेँ इएहसब करऽ पड़ै छै आओर कि करऽ पड़ै छै अहाँके मेहनति नहि करबै तऽ कोनोटा चीज बिना मेहनते नहि होइ छै तेँ मेहनति करऽ पड़ै छै तहूमे गुलाबके फूलके जड़िमे नया माटि नया हेँ नया नया तरीकासँ सबचीज देबै तकर बादे किछु हैत